अॼुकल्ह युवा छोकिरा छोकिरी खे रोज़गार में ॾाढी परेशानी थी झेलनी पए माउ पीउ त इहा सोचे करे पढ़ाईंदा आहिनि भई असांखे ॿारनि जो ॿारनि जी के सुठी नौकरी मिलंदी ऐं असांजे घर बि सुठो हलंदो पर नौकरियूं सुठी नथी मिलनि जेके नौकरी मिलनि थी या त हुनमें पेसो नथो मिले तंखा सुठी न आहे या वरी हुननि जो कम सुठो न आहे जीअं बॉस वग़ैरह थींदा आहिनि उहे बि ॾाढा तंग कंदा आहिनि ऐं कम बि वधीक कराईंदा आहिनि त सरकार के हिन हिन ॻाल्हि जे ध्यानु ॾियणो आहे ध्यानु ॾियणो खपंदो आहे भई जीअं जे मीडियम परिवार जा छोकिरा छोकरी आहिनि हुननि खे हुननि जी पढ़ाई जेतिरी हुननि कई आहे हुन जे लाइ कोई सुठी नौकरी ऐं सुठी नौकरी हुजणी खपे जीअं ॿार पंहिंजो घर बि हलाइनि सघनि नौकरीअ जीअं कंप्यूटर जी नौकरी हुजे त हुनमें तंखा सुठी हुजे ऐं नौकरी कॉलिंग जी हुजे या सेल्स में नौकरी हुजे पर नौकरी में ॿारनि खे वधीक नॉलेज ॾियणी ॾियणी खपे जीअं करे ॿार ॿार पंहिंजे भाउ भेण खे बि नौकरीअ में थोरा सहयोग करे था सघनि जीअं सरकार खे थोरो ध्यानु ॾियणो खपे की ॿारनि के वधीक वधीक वधीक नौकरी लॻाइनि